سلائی سیکھتے ہیں اور بنائی سیکھتے ہیں ہم سلائی سیکھتے ہیں کتاب میں بھی دیکھ کر اور یو ٹیوب چینل سے بھی دیکھ کر سلائی سیکھتے ہیں جیسے کہ سوٹ شلوار اور سوٹ شلوار شرارا پلازو اور پینٹ کرتی اور جو کوٹا ہوتا ہے بہت سارا چیز سیکھتے ہیں ہم کو بہت پسند ہے سلائی کرنا بنائی کرنا بنائی میں جیسے کہ تکیہ غلافی اور پردہ بہت سارا چیز ہوتا ہے بنائی میں وہ بھی سیکھتے ہیں ہم اور سلتے بھی ہیں اور سلائی مشین بھی سیکھتے ہیں اور بہت پلازو نہرا کٹ اور شرارا فراک یہ بھی ہم سلائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یو ٹو چینل پر بہت اچھا لگتا ہے بیڈیو ہم کو پسند ہے ایک نہیں در دو بار چار چار بار ہم بیڈیو کو دیکھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں ہاں ایسے نہیں ایسے ایسے نہیں ایسے سیا جاتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے یو ٹیوب چینل پر دیکھنا کہیں کہیں کمپنی میں سے ہم دیکھتے ہیں جیسے بہت اچھا اچھا عورتیں اور سکھا رہی ہیں اسے ایسے نہیں اسے ایسے نہیں سلائی کیا جاتا ہے ایسے نہیں ایسے شرارا سلا جاتا ہے ایسے نائرا کٹ کاٹا جاتا ہے اور سیا جاتا ہے اور ہے نا پلازو بھی ایسے کاٹے جاتا ہے ایسے سیا جاتا ہے فراک اور اور لہنگا کا کٹنگ یہ سب ہوتا ہے نا وہ سب ہم بھی سیکھتے ہیں سب یو ٹیوب چینل پر سے سیکھتے ہیں طرح طرح کا لوگ ہوتا ہے سکھانے کے لیے عورت اور بہت اچھا لگتا ہے یو ٹیوب چینل سے دیکھتے ہیں بہت سارا بیڈیو بھی بہت دیکھتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے اور ہم گھر پر بھی سیکھتے ہیں کتاب میں بھی دیکھ کر اور ایسے دماغ لگا لگا کر بھی ہم سی لیتے ہیں تھوڑا نہ تھوڑا اور زیادہ شرارا اور فراک اور ہوا ہے پلازو یہ سب ہم یو ٹیوب چینل سے دیکھ کر سیکھتے ہیں ہم کو یو ٹیوب چینل چلاتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے اوپر طرح طرح کا سلائی بنائی دیکھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں سلا سی لیتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے سینا ہمارا گھر میں مشین ہے ہم اس سے سی لیتے ہیں اور کاٹ بھی لیتے ہیں او سیکھ بھی لیتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے سلائی مشین ہم کو اور ہم سلائی مشین چلاتے ہیں اور ہمارا گھر پر ہے وہ بھی بڑی مشین ہے اور ہم چلاتے ہیں یو ٹیوب چینل سے بھی دیکھ کر سیکھ کر کاٹتے ہیں اپنا دماغ سے میں دیکھتے ہیں اور اپنا دماغ سے ہم کاٹتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں